जोंनि जायगायावथ' आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा आबाद मावनायाव हेफाजाब होआ नङा एसे एनै होयो खिन्थु गाव हारसिं माबानानै ओ हारसिङै मावा आरखि हेफाजाबल' होयो जेनेबा नख'राव बिदि आरो जेनेबा हारसिं गाव थांनानै थानायब्ला माबानि थाखाय हारसिं केरियार दालांनाय बेखौ जोङो जोंनि जायगायाव नुथ'नायानो जायाखै ओंखायनो आं खायसे खायसे सेंग्राफोरखो बुङोआनो नोंसोर मानो आबादखौ माबाया गोसो होनांगौ होननानै इसे एनै मावनो सोलों नायनांगौ जोंनियाव अनेख हासार दङ मा दङ गोबोर हासार इसे एनै जेनेबा खफि गायनाय मा गायनाय एफोरखो इसे बारि न'नि बारि खाथि खाला दुब्लिफोरावनो इसे सोलों नांगौ होननानै बुङो आरखि आं ओमफ्राय गोसो होआ आरो बिदिनो गायनाय फुनायाव इसे एनै हेफाजाब होयो खिन्थु हारसिंहाय बिबायदि खिथि मैगं थाइगंनि खिथि बानायनाय मानाय माबानाय बेफोरखौ बिसोरो सोलों बोफेराखै खोमा फोरों ट्रेनिंबो लायाखै ओमफ्राय जोंनि जायगायाव गैथ'आनो दा बिबायदि खिथि खिथि खालामनाय निजा निजा ओमफाय खालामब्लाथाय आं मोजां मोनगौ आरो आं खालामनो नो बिराद लुबैयो आङोथ' न'आव आङो नै दायो ओइबारो माबा हासार जोंना मेरला नालाय ओ हा माबाखो मा होनो हासारखो बस्था गिजि गिजिआव सोनानै आङो बान्दा खफि बिदिनो फुल खफि बिखौ आं गायदों आरो ओमफ्राय दा बे बान्दा खफिफ्रा जि मोजां जाबोदों आरो थांसान्दैल' मानि दै इसे होनांगौ आरखि ओमफ्राय निहिरजोंनो बिराद साफ्फा जालाङो बिबायदि आरो मबाइलफ्राव नुनायखोनो मावब्ला मावनो हायो आरो जोंनि जायगानि मानसिफ्रा जेन'बा बस्थायाव हासार सोनानै जोंना गोबोर हासार मेरला नालाय जेबो होखानाङा आरो ओमफाय बियो मोजां थोबबोसिगोन आरो दा इदि बायदि आरो ओमफाय ओइ सेंग्राफोरा बिदि सेंग्रा सिख्लाफ्रा इदि गोसो खाङा आरो गोसोखांनाय मावफेरनाय आं नुआखै जास्ट ओरैनो गायनाय फुनायाव हेफाजाब होफायो आरो ओरैनो माबा समावहाय भिर समावहाय बिबायदि आरो माइ रोगानाय मानायफोराव ओमफाय इक्सट्रायै इदि बिदि केरियार हिसाबै लानाय आं नुथ'आखैनो लाब्लाथ' आं बिराद मोजां मोनगौआनो इदि आरो ट्रेनिं सेनिंफोर लानानै फैब्ला खालामनो हायो जोंनाव हासार हुसारनि गोबां इदिनो माबा दं आरो मोनला बायनो थाङो हासारफोरखो जोंनि आलासिआथ' दाखालि जोंनाव ट्राकसे ट्राक फिसाजों ट्राखसे लांफैदोङो मालाय बेहा माबा खालामो नारसारि खालामो नारसारिफोर खालामनायनि ट्रेनिं लाब्लाबो जोंनिया अनेख जागौ इदि आरो लालानांगौ आसल'थे ओ साख्रि बाख्रि खौल' लामा नायालासिनो बे नारसारि बानायनाय खिथि बाथि बानायनायखो लानानै गावनि केरियारखौ बिजोंबो दालांनाय हायो